जय झूलेलाल रोटी ठाहिणु वक़्ति सभ खां पहिरियों त मां ऐप्लॉंग पाईंदी आहियां हुन खां पोइ किचन सॼो साफ़ु कंदी आहियां चमिच कटोरियूं इहे सभु साफ़ु धोई करे रखंदी आहियां हुन खां पोइ वरी जॾहिं रोटी ठाहिणु वेहंदी आहियां या रोटी कट भाॼियूं कटणु वेहंदी आहियां तंहिंमहिल भॻवान जो नाम जपींदी रहंदी आहियां भाॼियूं सॼियूं कटे करे फ्रैश करे धोई करे पोइ मां चाढ़णु वेंदी आहियां साफ़ु सफ़ाई सॼो किचन हूंदो आहे ॿियो जीअं सभु प्लेटूं चमिच तई कुकरु सभु क्लीन करे उन में मां भाॼियूं विझंदी आहियां राइ सभु दॿा वॿा सभु साफ़ु शुद्ध हूंदा आहिनि उन खां पोइ वरी गेस खे धोइ करे हथु जोड़े करे प्रणाम करे जॾहिं रोटी ठाहींदी आहियां त ॿिए साइड चांहि बि रखंदी आहियां पंहिंजी चांहि बि छाणे करे पीअंदी आहियां पोइ रोटी जो कम बि कंदी वेंदी आहियां ऐं ॿिए साइड मोबाइल हलाए करे भॻवान जा गीत बि चालू रखंदी आहियां ताकी सॼो मुंहिंजी शुद्धता मुंहिंजो प्यारु रोटीअ में वञे भॻवान जो सिमरन जेको आहे उहो जेको मां रोटी कंदी आहियां उहो उन जो रोटीअ में जेको शुद्धता प्यारु पवंदो आहे उहो माण्हूअ जे मन विचार ते बि सुठो असरु कंदो आहे अहिड़े नमूने मां पंहिंजे किचन में सावधानी वरतींदी आहियां की सॼो क्लीन में कुझु बि किचन में मटका चङी तरह क्लीन हुजनि पाणी साफ़ु हुजे जीअं कुझु में कंहिंमें बि काई घटिताई न थिए भाॼियूं हुजणी टमाटा हुजनि गुआर हुजे या पालक हुजे या कड़ी दाल चांवर जेके बि ठाहियां हुन खे सभु क्लीन साफ़ु करे पोइ ई यूज़ कंदी आहियां ताकी कंहिंखे बि खाइण में कुझु तकलीफ़ न थिए ॿियो घर में गेस सुम्हणु वक़्तु गेस बंदि कंदी आहियां चङी तरह नो मतिलबु जीअं ॿाहिरि हवा बवा जे करे जीअं पॉल्युशन लाइ बि एक्ज़ॉस्ट फैन लॻाए छॾियो आहे ताकी जीअं सॼो हुन गेस जे जेको धूओं वञे हुन जो पॉल्युशन ॿाहिरि वञे ऐं हिन जे करे मां एक्स्ट्रा विंडो बि लॻाए छॾी आहे जे उन जी रोशनी आहे जेकी उहा बि किचन में अचे ताकी जीव जंतू बि न थियनि ऐं साफ़ु सफ़ाई रहे अहिड़े नमूने मां घर हंधि किचन में साइड में पॉडर इहे सभु छिड़के छॾींदी आहियां जीअं कुझु कचिरो वचिरो बि घर जे अंदरु न थिए ऐं जीअं क्लीन हुजे किचन चिमकंदो ई रहे इन करे मानो किचन खे बि रोज़ु राति जो क्लीन करे रखंदी आहियां साफ़ु करे रखंदी आहियां जीअं उन में कुझु बि गंदगी न थिए राति थींदी आहे किचन खे क्लीन रखंदी आहियां ताकी ताकी जीअं जीव जंतू न अचे काकरोच मच्छर न थियनि ताकी इन्हनि जे करे वरी बीमारियूं थींदियूं आहिनि बीमारीअ जे करे घर या माण्हू बीमार थी वेंदा आहिनि इनजे करे मूंखे इहे सभु सावधानी बरतनी पवंदी आहे कीव्लीन जे करे बि मां लक्ष्मन रेखा रखी छॾी आहे ताकी कीव्लियूं बि न थियनि किचन बि क्लीन रहे जीअं किचन में कुझु बदबू न रहे इन करे मां फिनैल जी गोलियूं कुंडू कुंडुनि में रखंदी आहियां ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो नुस्को आहे जो मां घर में कंदी आहियां लीमे में मां लोंग विझी रखंदी आहियां ताकी हुन जे आस पास कुंडुनि में जीअं मच्छर मक्खियूं काकरोच न अचनि मुंहिंजे टोलीन में सभिनिन में लीमां कटे करे अधि कटे करे उन में सत लोंग विझी रखंदी आहियां ताकी हुननि में मच्छर ऐं मक्खियूं न अचनि ऐं हुन सां छा थींदो आहे हिक बि जीव जंतू काकरोच न ईंदो आहे ऐं हुन में किचन जे जेके टोलियूं अथव उहो साफ़ ऐं सुथरियूं रहंदियुनि ऐं कुंडु कुंडुनि में बि तव्हां विझी रखे सघो था अगरि छिपकलियूं अचनि थियूं त तव्हां छा कयो हिकु लिक्विड जेके बासण जी लिक्विड आहे उन में लिक्विड विझी पाणीअ में ऐं उन में विनैगिरी विझी करे उन जो ई स्प्रे ठाहियो ऐं चारो तरफ़ां छिनके छॾो ताकी उन सां घर जे अंदरु छिपकली न ईंदी छोजो असांजे घर जे अंदरु खीरु टहिकंदो आहे त छिपकलिनि जो अचणु हूंदो ई आहे इन करे चारो तरफ़ां उहा स्प्रे करे रखो जेतिरो थी सघे कुंडू कुंडुनि में कयो ताकी छिपकलियूं घर जे अंदरु अची न सघनि ऐं किचन हिकदमि साफ़ु रहे जेतिरो थी सघे ॿिनि टिनि ॾिन डींहंनि में किचन खे थोरो साफ़ु कंदा कयो ऐं फिर्ज खे बि क्लीन साफ़ु कंदा कयो जय झूलेलाल